हा सांगां ह कॉल करतालें एदोळ ते म्हाजे माच्चे जाग्याची न्हू एक केस आसलेली आंव म्हाज्या जाग्याचे प्रॉपटीचे एक घर बांदपा सोदतालें बट जे आम नेबर्ज आसा ती घर बांदपाक जागो आडयता ती म्हणटा की आपल्या जाग्या भितर घेता म्हणून सो म्हाका ती एन ओ सी दिना सर एन ओ सी ती म्हाका माच्ची तुमची मदत जाय आसलली हय पूण म्हाजी म्हा हय म्हजे कडेन म्हजी घराचो प्लॅन मागीर सगळे डोकुमॅण फॉम ते सगले आसा ते तुमकां हांव दाकयता सर तुमी खंय मेळटलें म्हाका कोटा येवचें पडटलें आं कितल्यांक कित पाचें टायम कळ्ळें ऑफीस खंय आसा तुमचें हा कळ्ळें कळ्ळें जाल्यार टायमींग बी आसा तुमचो फिक्स आसा कितल्यांक ओपन बी जाता तशे हा कळें कळ्ळें तुमी अकॉडींग टू केस कित ह पयशे कितले घेता फीज मातशी कमी जावपाक शकना हा कळ्ळें आ कळ्ळें डायरेक्ली येवन मेळट तर तुमकां चल हय कळ्ळें हय हय कळ्ळें समजलें हा बरें हा बरें तें मागीर हांव तुमकां डायरेक्ली ऑफिसा येवन मेळटा तर बरें तर आ थँक्यू